जय झूलेलाल दिल्लीअ जा ॿार हितो जा सुबुह जो दौड़ लॻाईंदा आहिनि दौड़ लॻाइण सिहतु लाइ बि सुठी आहे ॾाढी सुठी आहे तंदुरुस्तु रहंदो आहे शरीर ऐं दीमाग़ु बि खुलंदो आहे सुबुह सुबुह जो दौड़ लॻाइण सां उनमें एनर्जी बि मिलंदी हिन ताक़तु मिलंदी आहे ऐं ॿारनि जो दीमाग़ु बि हलंदो आहे सुठे तरीक़े सां शरीर बि बिल्कुलु ठीकु रहंदो आहे असांजे दिल्लीअ में त इलाही ॿार दौड़ लॻाईंदा आहिनि सुबुह जो ॾिसंदो आहियां मां मां बि वेंदो आहियां दौड़ लॻाइण त सभु ॾिसदो आहियां मां ॿारनि खे सही दौड़ लॻाईंदा आहिनि इलाही त जॻह वेचारा इस्कूल वेंदा आहिनि इस्कूल वेंदे वेंदे बि दौड़ लॻाईंदा आहिनि हा ॾाढो बढ़िया आहे इधर